हालौ औ आं पनिन्द्रमोन सोरमोनथाय ए बिरस्रां मोजांना ए आमफ्राय खेलाया माब्रै फुटबला

औ औ औ औ माबाखौथ' नायदोंमोन आंबो खेलाया नायनाया ओरैनि नोंनिबा मोजां जादोंना खेलाया सिटखौ मोनदिया ना दा ल'केल तिम हिसाबै जोंना बड'लेण्डनिया मोजां जादोंमोन गेलेनायाव जों आनलाखिबो बुंनांगोन ओरैनो फाईनाल स्कर खालामनायाव एसे विक जाबाय आरो जोंना जायखिजाया अखायाबो माबा खालामबाय जारला खालामबाय बेखौथ' आरो बोरैहाय होबथानो हायो फाईनालि अवान जिर'वाव जेननांगौ जानायबादि जाहैबाय दङ बे दा नेक्चयाव आरो जोंना माब्ला ओरैनो दंना माब्ला फैयो जोंनि बड'लेण्डनिया आट आगष्टट'आवनो जागोन आरो ना औ थेवबो मैयानि माबायाव जों नुनो मोन्दों जे मानसिफ्रा ओरैनो बाहिरायावबो थाला बायनांदों इनत्रि माबाखौनो मोनाखै खावसे औ तिकिट मोनखानाबो हाबनो मोनखै बेबो मोनसे गिदिर बाथ्रा माबा माजायाखैमोन जायाखै जोंथ' खेला नायबाय थाबाय गेटयाव गेटयावनो लाटि सार्स खालामलायनाय जादों तिकेटावट' तिकेट जाखादोंनो डुराण्ड माबा कापनि नामैनो तिकिट माबा बायनायाव बे जाखादों बेनिखायनो मानि फुटबल मोजां मोनो आरो गेलेनो जायखि जाया जोंनि मानसिफ्रा आरोना औ नायनो मोजां मोनो

गासिबो जायखिजाया जोङो मा होनो फैगौ मेट्सखौ नायसै ज'यैनो दे होनबा